हमर संस्कृतिमे महिलाक मासिक धर्मक इलाज के बारेमे बात करी तऽ हमर संस्कृतिमे महिलाक मासिक धर्मके दौरान सफाइ सुथड़ापर बेसी ध्यान रखैत पड़ैत अछि जाहिमे महिला लोकनि सेनेटरी पैडके उपयोग सेहो करैत अछि आओर ई पैड अहाँके कोनो दबाइ दोकानपर आसानीसँ मिल जायत आओर खान पानपर बेसी ध्यान राखय पड़ैत छै जाहिमे मीठा फल फूल खयबाक चाही आओर खट्टा नहि खयबाक चाही ज्यादासँ ज्यादा आराम करबाक चाही आओर अंग्रेजी दबाके सेहो उपयोग करैत अछि महिला लोकनि आओर साफ सुथड़ापर बेसी ध्यान रखबाक चाही